हा दादी हा मां करन थो ॻाल्हायां हा इहो मां छा पियो चवां की जेके असां ॿारनि जे पढ़ाई पढ़ाई लाइ टाइम ठातो आहे हुननि में जंहिं कमिरे में असां वठूं था उन जो हुननि कमिरे में कीअं आहे न ए सी बराबरि हले नथी ऐं हाणे हेॾो गर्मी जो मौसमु आहे त ॿारनि खे ॾाढी गर्मी थी थिए त ॿार खे जाम तकलीफ़ थी थिए त तव्हां खां वेनती कंदुमि की हुननि को ॿियो काओ ॻोल्हे ॾेई सघंदा आहियो तव्हां ॿियो जेके ॿारहें दर्जे वारा आहिनि उन्हनि खे असां सुबुह नवें लॻे घुरायो आहे त अधु ॿार अचनि ई नथां चवनि था कि भई असां राति जो देरि ताईं पढ़ाई था कयूं त सुबुह जल्दी उथी नथां सघूं अठे लॻे त हिन करे ॿार अचनि नथां उहो ज़िद था कनि कि भई देर सां कयो त उहो बि थोरो देरि सां ॾिसो कयो न चवनि था ॾहें लॻे जो खपे

हा हाणे चवनि त था असांखे त करणो पवंदो न छा आहे ॿारनि जो उहो आहिनि हा हीउ मां ॾींहं में त चारि वठंदो आहियां हाणे बि चारि हा भले हले ना कीअं ठहंदो हा हा तव्हां चिंता बिल्कुलु कयो ई ना मां पाण ई पोरशन सॼो ॿारनि जो कंप्लीट कराईंदुमि अॻरि न थींदो त ॾींहं में चारि चारि बि लैक्चर वठंदुमि तव्हां चिंता छॾे ॾिनो छॾे ॾियो हा हा मूंखे खाली हिकु दफ़ो सुभाणे ॿुधाए छॾिजो न की छा थियो छोकी मूंखे ॿारनि खे ॿुधाइणो पवंदो न हिकु ॾींहुं पहिरों हा